जय झूलेलाल साईं आऊं गेम खेलो हिक बार रमी रमी खेलींदे खेलींदे मूंखे ॿ कलाक थी वयो ऐं तमामु एतिरो मथो खपच थी वियो की रमी खेलींदे खेलींदे मूंखे न कोई गेम आई ॿ कलाक में मूंखे समुझ में ई न आया मूंखे तो जीअं ई फ्लैश जेको हूंदो आहे हूं फ्लैश हुनखां बढ़िया लॻी भई फ्लैश खेली करे भई घटि में घटि कुझु ईंदो थो आहे उनमें त अची ॿ कलाक वेह वे रमी में कुझु इंटरेस्ट बि न आयो वरी ॿ कला अहिड़ो मथे सूरु थी वियो तमामु मथे में एतिरो सूरु थियो की बस समुझो की मूं पहिरीं बाम लगायो हीअ लगायो मतलब की छ्ह सत माण्हू वेठा आहे हूं मज़े से खेलनि पिया आऊं उनजी शिकिलूं पियो ॾिसा वेही हीअ रमी खेलनि पिया अलाए कीअं हिनन खे मज़ो पियो अचे ऐं ॿ कलाक थी वियो आहे मूंखे त कोई रांदि ई समुझ में न थी अचे ऐं पोइ मूं हिक बार ॾिसो की भई फ्लैश खेलो हिनसां बढ़िया फ्लैश खेलण में पई हीअं आहे भई जीअं माण्हू खे संतुष्टि आहे रांदि अची वेंदी आहे फ्लैश में ॿ पैसा मिलंदा त उनमें थोरी संतुष्टि आहे उनमें एतिरो असांखे मुश्किलु कोन लॻंदो आहे की भई जीअं असी मुश्किलु तरीक़े सां खेलियूं उनमें घर जा बि चार माण्हू वधीक आराम से खेलींदा आहियूं ऐं रांदि ईंदी बि आहे समुझ में बि ईंदी आहे बाक़ी रमी में तो असांजे मतलबु मथे में बिल्कुल ई पियो हीअ कोन ॿी मथे में एतिरो सूरु थी वियो तमामु मतलबु मथो फाटण लगी वियो ॿ कलाक खेलींदे खेलींदे थी विया रमी खे जेतिरा पंज छ्ह माण्हू हुआ हुनमें आऊं हुयसि जेको मूंखे बिल्कुल बि समुझ में न आई भई रमी हीअं माण्हू कीअं खेलींदा आहिनि पोइ मूं हुननि खे बि हिक बार सलाह ॾिनी की भई रमी न खेलो फ्लैश खेलो फ्लैश खेलण में छाहे की भई माण्हू झटि सम्झी वेंदो आहे ऐं हुनमें एतिरो मतलबु मुश्किल बि न आहे बिल्कुलु आराम सां वेही करे मतलबु खेली सघी थो माण्हू ऐं हुनमें कोई तकलीफ़ न थींदी आहे मतलबु तमामु माण्हू परेशान जेको थी वेंदो आहे या तमामु जेके परेशान करणो हुजे हुनखे तव्हां रमी करायो ऐं जेके संतुष्टि खपे ऊअं आहे त उनखे फ्लैश खेलणो